جی ہاں میں روایتی طور پر قلم سے کاغذ پر لکھنا پسند کرتا ہوں اور اُس کو بہتر سمجھتا ہوں جو ہاتھ سے لکھاوٹ ہوتی ہے وہ کمپیوٹرائز یا موبائل کی لکھاوٹ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتی حالیہ برسوں میں تحریر کی تبدیلی بالکل ہوئی ہے خطوط بدلے ہیں خوش خط سکھانے ادلے بدلے ہیں یا تو رائٹنگ بہت ہی بگڑ گئی ہے بچوں کی یا تو جو خوش خطی اب بھی بچے کر رہے ہیں اُن کی رائٹنگ نہایت ہی صاف سُتھری اور جامع اور مدلل ہے اور خوبصورت ہے وہ ایک پینٹنگ کے معلوم ہوتی ہے جب کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی اُس کو خوبصورت انداز میں روایتی طور پر جو قلم سے لکھی جاتی ہے وہ لکھتی ہے یا لکھتا ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے